म्हाका लायक जात तो कलर आनी ड्रॅस जाय जाल्यार हांव चोडको मोडगो मार्केटां वोयतोलें थिंगां मुस्तफा आहा नूर आहा लिम्राज आहा थींग बरो ड्रॅस मेळटाय मार्केटां आनी मेळनाय जाल्यार हांव कित कोत्तोलें लास्ट ऑप्शनू घाराको येतोलें आनी ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स आहाय न्हू अर्ली डिलिवरी देखून दिताय ती चार पांच दिसां भितोर घाराको येन ड्रॅस दिताय आनी फीट बी जाला जाल्या देखून पोत्तून बी दिवपा जाता बट कलर ऑप्शन सायज बी तितू जायत मेळटाय आनी घाराको रावन शॉपींग कोरप इजी जाता मार्केटान थींग सामकें कासार जाताय सो हांव मिंत्राचेर नाजाल्या हूंय बरे रोप मेळटाय एमेजोनाचेर बी थींग वोसोन हांव चॅक कोत्तोलें म्हाक सायज जाय तेसोली म्हाका कलर जाय तेसोलो मेळट काय म्हूण